अंजी साइकल आह्लीी दुकान तूं बोला दे सानू साइकल चाही दा हा मतलब बच्चे आस्तै चाही दा कोई चौदां पंदरां साल दा मुड़ा ऐ रेंजर साइकल होंदे जेह्ड़े सानू चाही दा कोई चार पंज ज्हार तक दुकान कुद्धर जेही ऐ तुआढ़ी कुत्थै जेही मतलब हीरानगर अड्डे पर हाईवे उप्परा किन्ने किलोमीटर थल्लै होग अच्छा दो किलोमीटर ते केह्ड़ी साइड राइट साइड दुकान उप्पर कोई बोर्ड शोर्ड लग्गे दा कोई फलैक्स लगी दी फिर सानूं कि'यां पता लग्गना जां सानूं अड्रैस सैंड करी ओड़ो सानूं लोकेशन सैंड करी ओड़ो ते दुकान खुली होंदा न थोआड़ी केह् ठीक ऐ फिर